ہمارے ریاست بہار ہندوستان کی بہت مشہور ریاست ہے ہمارے بہار میں مختلف اہم مذہمی مقامات ہے اور ان مذہبی مقامات پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف جاتے ہیں ہمارے بہار میں بہت سارے مشہور مندر ہیں غیرمسلم حضرات وہاں جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی مشہور مسجدیں ہیں اور بہت مشہور خانقاہیں ہیں اسی طرح مسلمانوں کی مذہبی جگہیں بھی بہت زیادہ ہیں جہاں مسلمان جا کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہمارے بہار کے ایک مشہور ضلع گیا میں بودھ مذہب کا ایک مقدس ترین مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ مہاتما گوتم بودھ کو روشن ضمیر حاصل ہوئی تھی تو اسی مناسبت سے یا ایک مشہور یا ایک مشہور مہا بودھی مندر اور بودھی درخت موجود ہے جس کی بودھ مذہبی کے ماننے والوں میں بہت اہمیت ہے اسی طرح اسی طرح بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک مشہور گرودوارا واقع ہے جو سکھ مذہب کے ایک مشہور گرو گرو گوبند سنگھ جی کی پیدائش ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس جگہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ہمارے بہار میں کئی تاریخی مساجد ہے موجود ہیں پٹنہ کی بیگم حویلی مسجد جو پٹنہ شہر میں واقع ہے اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی تھی اس کا تر اس کا ظرف اس کا طرزِ تعمیر مغل فن میں تعمیر کی عمدہ مثال ہے